हेलौ औ मा अह दाउ फार्म अह दाउआथ' दङ नोंनोबा मा बायदि दाउ नांगौ अह मा मा दाउ नांगोन बा लकेलबो दं बयलारबो दं आरो सयलारबो दं आमफ्राय आरो दाउआ गनायबो दं दाउजोबो दं दाउलाबो दं आरो लकेल दाउआ आरो सयलाराबो दं बेनिफ्राय बिदिनो आं हले दामखौ खमाया आंना दामा एखेआनो एखे आमफ्राय दाउआ दाउ माबाया थिनस' चारिस' ओइ लकेल दाउआ सयलारा बयलाराबो आरायस' पास फानबाय दं आङो दाउखौ खमाया दा अबे अबेखौ लांगोन गनायबो दं दाउलाबो दं दिखुरा फिसा फिसाबो दं बे दं आरो गिदिरबो दं फिसा फिसाबो दं नों दा माला लांफैगोनबा आरो आंबो दामखौ खमाया नोङो दा ए दामखौनो होना लांनांगोन ओहो आं खमायनो हानाय नङा आंबो दाना एरि माबा माबि होनासो फिदोंना खस्थ' खालामनानै माइरं खमायनो हानाय नङा बेनिखौनो लाफैदो आरो नोङो बे फनचासथा गाहाम दाउ नांगौबा मायबा खामानि दं नामा

न'वाव प्रग्राम दङ ए दे होनबा नों मालाबा लांफै आङो दा हास्लाबा हास्लाबा आं एसे बेलेकआव थांनांगौ दङ दे मालाबा लांफाबानो जाबाय